पहले तो ये बताओ लड़के कितनी उम्र के हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं

तो देखो गुरुजी आप एक साथ हमें इतना ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमारी वैसे तो एक जोड़ी सिलाई छ सौ रुपये है और एक साथ दो सौ ढाई सौ ऑर्डर मिल जाए तो हम आपको कुछ कर लेंगे यही करीब चार सौ के करीब कर लेंगे और आप ये बताओ कि वो बच्चों के नाप हैं वो हमें स्कूल में आके लेनी पड़ेंगी या फिर आप बच्चों को यहाँ लेके आएंगे ठीक है हम स्कूल आ जाएंगे तो और जो कपड्या है वो आप लेके देओगे या हम लेके दें तो मैं हमें आपकी कपड़ों की व्यवस्था हो जाएगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा ये मानो आप करीब बारह सौ रुपये मानो पर जोड़ी सिलाई सहित कितना वो कपड़ा हल्का लेंगे हम कपड़ा बढ़िया वाला लेंगे तो हम उस उसी रेट में हम सी लेंगे चलो जो आपने हमसे रिक्वेस्ट की है हमारा नाम सुना है आपने मार्केट में तो उसको तो हम सी देंगे सिलाई बढ़िया तरीका से करेंगे कपड़ा भी फट जाएगा लेकिन हमारी सिलाई नहीं जाएगी और ये बताओ आपको कपड़े कितने दिनों में चाहिए इतना तो कुछ संभव नहीं है इतने जोड़ी चलो वो कारीगर और लगा लेंगे और फिर आपने पहले संपर्क क्यूँ नहीं किया जो इतना आपको अर्जेंट है चलो अच्छी बात है साहब हम आपको दे देंगे पंद्रह अगस्त तक और कपड़ा भी हम ले आएंगे जल्दी से जल्दी आज ही ले आएंगे कपड़ा और सिलाई की आप चिंता मत करो कपड़े फट जाएंगे लेकिन हमारी सिलाई नहीं जाएगी और मैं कितने बजे आऊँ स्कूल में आप ये बताओ आप वहीं मिलेंगे ठीक है हम आ जाएंगे नौ बजे करीब आ जाएंगे